उन्हनि मुंहिंजे अनुसार मां तव्हांखे ॿुधायां थो की हिकु ॿ जेके तस्वीर हूंदी आहे अलॻि अलॻि संकेत ॾींदी आहे हाणे निर्भर करे थी तस्वीर असां किथे खिची आहे कहिड़ी जॻहि ते खिची आहे ॿियो कंहिंजे मथां जा खिची आहे छा ॾिसी करे असां फ़ो अञा तस्वीर खिची आहे जीअं मां तव्हांखे हिकु उदाहरण तव्हांखे ॾिया अगरि असां ग़रीब बस्ती वञूं था त ॿार आहे न मज़दूरी करणु उहे फोटा असां खिचे करे खेॾु खिचे करे हलो त कवर उहो फोटो असांखे ॾेखारे थी ॿाहिरि गांव जे समाज खे की ग़रीबी जाम आहे अॼ बि जाम ॿारनि खे पढ़ण जी इच्छा आहे त पढ़ी सघनि कोन था छो छोकी ग़रीबी जाम आहे स्कूल अहिड़ी फीस सभु वधी वई आहे जेकी बि आहे त हुतां खां सिखण मिले थो की न जंहिं ॿार नसीबु वारा आहिनि उहा ॿार जंहिंखें घरु आहे पंहिंजो माउ पीउ आहिनि सुठी सुठी करे न इंकम आहे उहा नसीबु वारा आहे छो त ख़बर पए थी संकेत संकेत ई मिले थो की जेका जंहिं वटि कुझु कोन्हे हू कीअं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि था त इहे सीख उहा तस्वीर सेखारींदी आहे की हमेशा बरतरा न करिणी अॻियां वधी वधिणो महिनत करिणो सोचिणो आहे की कोई कोई माण्हू आहिनि जंहिं जंहिं वटि त हीउ बि कोन्हे असां वटि हीउ सभु त आहे त हीअ हूंदी आहे त ॿियां बि फोटा हूंदा आहिनि की असां स्कूल में फोटा खिचूं था ॿारनि जा ॿार पढ़ाई करण था त उहा छा थो ॾेखारे न असांजे देश जा ॿार बि आहिनि हाणे हाणे बि आहिनि देश जा जाम ॿार बि आहिनि सुठे सुठे स्कूल में पढ़ाई करण था ॿियो अॻियां उहे ई ॿार अॻियां अॻियां हली करे वधी था वञनि जीअं फोटा ॿ फोटा खिचूं था उन्हनि जा हिकु हिकु स्कूल में हुजे थो हिकु पोइ वॾो थी थो वञे पोइ उन जो फोटो अचे थो की इहो ॿार हितां पढ़ियो हिन स्कूल में ई फोटो आयो आहिनि पोइ तव्हांखे ख़बर छा थी पई हीउ बि नंढे घर जो ॿार आहे वॾे घर जो केड़ो बि हुओ हुओ त ॿार न पर हीउ बि पढ़ाई करे अॼु वॾो माण्हू ठही वियो त हीअ असांखे सीख मिलंदी आहिनि इन फोटो मां फोटो मां ॾिसी करे असांखे हीउ सभ स संकेत मिलंदा आहिनि ॾिसो हीउ हुन जो तार ई हुओ भूतकाल हुअसि ॿीं हीअ वर्तमान भूतकाल में ई अहिड़ो माण्हू हुओ हाणे वर्तमान में हीउ अॻियां हली करे हेॾो वॾो माण्हू थी वियो जाम ना नालो कमाए पियो असांखे न हिते सीख मिलंदी आहे की न पढ़ाई वढ़ाई करणु ज़रूरी आहे त हीउ जाम सीख मिलंदी आहे सभिनि मां